हैल्लो मबारखां तुसें ई में सुनेआं थोआड़े पोत्तरी होई दी मबारखां तुसें ई बड्डियां बड्डियां थुहाड़े घर लक्ष्मी आई दी आं थुहाड़े घर लक्ष्मी आई दी होर ठीक न जच्चा बच्चा दमैं जनें अच्छा अच्छा होर घर सारे खरे आं ते फ्ही कदूं ऐ सूत्तरा किश सनाया फ्ही आं अज्ज जि'यां मिगी टैम लग्गग मिगी ते उस सनाया आं पिंकी नांऽ सनाया उं'दे पोत्तरी होई दी में सोचेआ अ'ऊं मबारखां देई लैनी आं आं ते बड़ी शैल गल्ल ऐ थुहाड़े इन्ने टाईम दे बाद कुड़ी होई थुहाड़े घर सारें लक्ष्मी आई आं आं नसीबें आह्लें गी गै थ्होंदियां कुड़ियां बी आं बड्डियां बड्डियां मबारखां तुसेंगी आं मठेआइयां सच्चें फ्ही करा मिट्ठा मूंह् किश कोई निं कोई निं लागे थुहाड़े चक्कर मिगी ओह् आक्खा दी ही केह् आखदे थुहाड़ी नूंह् आक्खा दी ही के असें सत्संग बी रक्खाना असें अच्छा अच्छा ते कोई निं कोई निं लागे चक्कर फ्ही अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक घर ठीक ऐ फ्ही घर आह्ले नेईं नेईं नेईं नां यरो भुल्लना आह्ली कोई गल्ल गै नेईं ऐ सारें ई भी सुक्ख सांद ठीक ऐ भी सारें ई सुक्ख सांद देई ओड़ेओ तुस मेरा कोई निं सारे औगे कन्नै सुक्ख सांद देई ओड़ेओ मेरा कन्नै मबारखां बी आक्खी ओड़ेओ मेरा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मेरा